हमारे राजस्थान में बहुत सी दिलचस्प ऐतिहासिक स्थल और लैंडमार्क है जैसे कि हमारे राजस्थान में अजमेर शहर के अंदर दरगाह है पुष्कर है पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है हमारे यहाँ जयपुर में आमेर का किला है जल महल है हवा महल है और उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है वहाँ फ़तेहसागर लेक है फ़तेहसागर झील है और अलवर में बाला किला ऐसी बहुत से लैंडमार्क और ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पर्यटक देखने जा सकते हैं और मज़ा और लुत्फ़ उठा सकते हैं